आबाद मावो माइ गायो माइ गाइनानै आरो मोनब्ला हायो हानानै ओमफ्राय आरो बेखोनो खामला होनानै आरो दिसुंथेनांगौ जायो बोसोरसेनि मावनांगौ मावनानै आरो बेखौनो रोगानांगौ रोगानानै ओमफ्राय आरो दिसुनांगौ माइ गायनोबो देग्लाय माइयानो गैया जायाखिसै सान्दुंआवनो माने गैया सेस माइ हानानै सान्दुं दुंब्ला जागौमोन ओमफ्राय अखाबान अखाबान हाबाय अखा हानानै आरो अखा हानानै गासैनिबो माइआ थैजोबदों माइआ थैनानै आरो बेबायदिनो गैया अखा हाफिन्नानै एसे जाखांफिन्दों जाखांनानै दा मोजांयैनो जादों जि अखा हाबाय सान्दुं जेरै नांगौ बेबायदि मोनाखै जेरैबायदि सान्दुं नांगौमोन बेबायदि मोनाखिसै आरो आबाद मावनांगौफोराबो सान्दुंआव बारा बारा जाबाय सान्दुं बारा जानानैनो माइफ्रा गासैनिबो नस्थ' जाजोबदों बेफोरबायदि जेरै नांगौ बेबायदि मोनाखिसै आरो मोनिलाय उनावहाय मास मोनसेनि उनाव अखा हानानै आरो माइआ जाखांफिन्दों जानानै ओमफ्राय दा नै ओंखारबाय ओंखारनानै दा खायसे ओंखारदों खायसे ओंखाराखै बिदि जाना दङ

ओंखारगासिनो दङ आरो माइआ गासैबो दा हानाय बोथोर फैब्ला हानांगौ जालायबाय आरो बोसोरसेनि जानांगौखौहाय बुथुमनानै लानांगौ जायो